جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں زمین خریدنا بیچنا ایک بہت اچھا کام ہے اور آج کل یہ کام بہت زوروں پہ ہے لوگ اس کو پلاٹنگ بھی بولتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی سے زمین خرید رہے ہیں تو ہمیں کچھ باتوں کا بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے جیسے کہ جو سامنے والا انسان ہے جو زمین بیچ رہا ہے جو زمین وہ بیچ رہا ہے وہ لیگل لی ہے اس کی زمین ہے کہ نہیں پیپر میں اس کی زمین ہے یا نہیں اور کوئی فراڈ انسان تو نہیں ہے کوئی مجرم تو نہیں ہے کوئی اس پہ کیس تو نہیں ہے ان سب باتوں کا ہمیں بہت دھیان دینا چاہیے اور ہمیں بینامہ کرانا چاہیے زمین کا اور قانونی طور پر اس زمین کے پیپر ہمیں اپنے پاس لے لینا چاہیے کیونکہ جب ہمارے پاس پیپر آ جائیں گے تو وہ قانونی طور پہ ہماری زمین ہو جائے گی زمین کا خریدنا اور بیچنا بہت اچھا کام ہے زمین بیچتے وقت بھی ہمیں سامنے والے انسان کو یہی دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان کوئی فراڈ تو نہیں ہے یا اسی دیش کا انسان ہونا چاہیے کسی دوسرے دیش کا انسان ہے تو ہمیں ایسے زمین نہیں بیچ سکتے زمین بیچنا لینا بہت اچھا کام ہے